कहाँ घूमैके हए कहाँसँ अइली हँ अपने बाहरसँ अइलिय अऽ तब

गाड़ीके जे भाड़ा है ओ पचास रुपैआ है जे घुमा देब बहुत अच्छा जगह है घूमैके बहुत लोगसब अबै छै बहुत भीड़ भाड़ रहै छै जे चलु घुमा देब बहुत बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर जगह है बहुत दूर दूरसँ आदमी अइबे करै छै वहाँ जे है बहुत रङ्गके मेला भी लगै छै बहुत तरह तरहके झूला सबके सब रङ्ग के जे है मेलामे अइजन है जे आउ चलु घूम लू केतना आदमी छी केतना आदमी छी अपने तऽ चारि पाँच आदमी साथमे जेतै ने मानि लए कोन गाड़ीसँ मतलब ऑटोसँ जायब तऽ किराया पचास रुपैये आदमी लगै छै मेला घूमैके हर जगह जगह जहाँ जहाँ जायब तहाँ तहाँ घुमि लेब पाँच आदमी छी आउ घुमल जेतै घुमा देब आँए हँ तऽ नामी जगह तऽ है बहुत नामी जगह है हँ यहाँसँ आदमी घूमि घूमिके गेलैए जहाँ जहाँ जाइ छै घूमते जाइ छै बहुत आदमी सबके बतबै छै बतेलक तऽ आबै छै बहुत अच्छा सुन्दर जगह है नामी है